बेसी किछु तऽ नहि स्नैक्स बनबै छी हम अपन बेटी लए जे स्नैक्स बनबै छी वएह कहियौ जेकरा लोक चालके भाषा मे तऽ अहाँसभ तऽ कि आलू के चिप्स कहै होबै या फिर भुजिया लेकिन हमर सभक इंग्लिश मोबाइल के समय मे ओकरा फ्रेञ्च फ्राइज कहल जाइ यऽ ओकरा बनाबै कऽ बिधि बड़ा असान आलू के लय कऽ ओकरा छिल कऽ साफ कय कऽ ओकरा हाल्फ बोइल गरम काटि के पहिने ओकरा बड़ा बड़ा साइज मे भुजिया के साइज मे काटि ओकरा के एक बोइल के कऽ हल्का बोइल के कऽ ओकरा फ्रिज मे राखि देल जाइ छै एक घण्टा फ्रिज मे राखै के बाद ओकरा निकालि लियौ आओर ओकरा मे हल्का सा नमक तऽ जब बोइल करति समय हि डालि देल जाइ छै फेर ओकरा अऽ बस निकालि कऽ तेल गरम के कऽ फोर्च्युन के या कोइ भी ओकरा बस फ्राई कय दहू आओर सौस कऽ सङ्ग बच्चा कऽ दियौन नीकसँ खैतन एहि तरहसँ बचत भेल की चिप्स खाइ सँ बढ़िऑं तऽ ओकरा खाइ सँ बच्चा कऽ सेहत भी ठीक रहत आओर सभकिछु भी ठीक रहत बहुत सिम्पल आओर बहुत जल्दी बनै बला ई रेसिपी छै स्नैक्स भी कहल जाइए बहुत बढ़िया स्नैक्स होइ छै